मेरे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में बहुत सारे आइटम जोड़े हैं लेकिन मुझे लगता है इन्हें हटा देना चाहिए जैसे चावल दाल मूंगफ़ली साबूदाना शैम्पू साबुन बहुत लम्बे समय से इन आइटम को मैंने चयन कर के रखा था लेकिन अब लम्बे समय तक मेरे कार्ट में नहीं चाहिए इसीलिए मैं इन्हें हटा रही हूँ